हा जेके समाचारु उद्योग आहे न उहो असांखे पूरी स्वतंत्रता ॾियनि था पंहिंजी पंहिंजी हर सूचना खे न्यूसपेपर में अचण जे लाइ सभु हर तरह जी सूचना असां न्यूसपेपर में ॾेई था सघूं अगरि असांखे वाक़ई में कुझु तकलीफ़ आहे त असां न्यूसपेपर वारनि खे न्यूसपेपर वारा वाक़ई में जेको बि दुनिया में थिए थो या हुन शहर में थिए थो हुन देश में थिए थो उहा असांखे सूचना ॾियनि था ऐं हू हू सूचना किथां आणण था किथां हू हू डेटा कलैक्ट करे हुन में विझनि था हिनजी पूरी पूरो हू सिक्रेट रखनि था ताकि कंहिं ते बि कोई आच न अचे हुन न्यूस खे फ़हिलाइण जे लाइ अगरि असांखे कुझु ख़बर आहे असां न्यूस वारनि खे कोई न्यूस ॾियूं था त उहो बिल्कुलु हुनखे पूरी तरह हुनखे सिक्रेट रखंदा हुनखे गोपनिय रखंदा ताकि हुन माण्हूअ ते कोई बि आच न अचे कोई हुनखे दिक़तुनि जो सामनो न करिणो पवे